हैल्लो नमस्ते मैम मैम में सुनील बोल्ला नां ऐक्चुअली मैम में ग्रैजुएशन करा नां मेरा लास्ट इयर ऐ में बी ए दा स्टूडैंट आं ते ते में सोचा दा कि में अगले साल के ऐस्स दा इक अटैंम्प्ट देआं ते मैं इ'दा मार्गदर्शन लैना कि में कि'यां त्यारी करनी चाहिदी ओह्दे बारे मिगी थोह्ड़ा गाइड करगे मैम मेरे सब्जैक्ट पोलिटिकल जियोग्राफी ते डोगरी जी जी ओके जी जी जी जी अच्छा ठीक ऐ मैम शुक्रिया मैम तुं'दा मार्गदर्शन देने लेई थैंक्यू